हाँ नमस्ते नमस्ते बोलिए कौन हैं आप क्या चाहिए हाँ बोलिए हाँ हमारे पास काँपी किताब की दुकान है आपको चाहे जैसी भी काँपी है चाहे जैसी भी बुक चाहिए किसी भी कलास की आपको सब मिल जाएगा बुक दे देंगे हाँ तो किस क्लास की बुक चाहिए बुक भी चाहिए हाँ सब मिल जाएगा जैसे ये कह रहे हैं दोनों बच्चे किस क्लास में बुक भी चाहिए उन लोगों को ना हाँ हमारे यहाँ बुक भी मिलेगी और काँपी भी हर रेन्ज की काँपी है पेल्सिन रबड़ सब जो भी बोलिए हाँ हाँ सब मिलेगी आ जैसे आपको रेंज हम बता दें जैसे दस रुपये से लेकर है दस रुपये से शुरू है जैसे कुछ लोगों को पतली काँपी चाही दस रुपये के फिर बीस का है फिर तीस का है मतलब पा चालीस पचास तक है सौ रुपये तक की हम काँपी रखे हैं

तो दोनों हाँ दोनों बच्चों का लेना है हाँ तो उनका मतलब सिर्फ काँपी चाहिए कि बुक भी चाहिए हाँ सब कुछ मिलेगा काँपी बुक आप लेंगी तो उसके साथ एक डिब्बा पेंसिन और रबड़ सब फ्री दिया जाएगा हां अरे आप आएँगे हमारे यहाँ देखिएगा जिससे आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप सबसे और बताएँगी हाँ बताइएगा कि मतलब वहाँ अच्छे रेंज पर दिया जाता है अच्छे से दी जाती है हाँ आप किस आप किसी को नहीं कहेंगे हां ना एकदम अच्छी क्वालिटी मिलेंगी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा हाँ जैसे कहेंगे आप वैसे ही देगा आपको अभी पेन ओन कि ज़रूरत हाँ हमारा यहाँ कोलघाट में है ये जो रामायण मार्केट है ना मंदिर है माता जी का उसके बगल में है हमारी सॉप अच्छा अच्छा अच्छा हाँ ठीक है कल आइएगा दोपहर में आइएगा आँ सब है बहुत अच्छा अच्छा है बच्चे देख के एकदम खुश हो जाएँगे उसको बहुत अच्छा अच्छा बच्चों के लिए तो मतलब बच्चों के लिए तो कार्टून ही ज़्यादा पसंद रहता है ना वह सब है हाँ

हाँ सब है तो फिर आप दोपहर में आइएगा चाहे मतलब बच्चे हैं तो दोपहर में मत आइएगा धूप लगेगी शाम में आइएगा